हॅलो टोपलेस किचन न्हय ऑर्डर दिवपा आसली स्टार्टरान म्हाका गोबी जाय मेन कोर्स पनीर जाय आनी ताका लावून खावपाक रोटी आनी स्वीट्सान म्हाका गुलाबजामून आनी रायसान म्हाका गार्लिक बर्न फ्रायड रायस जाय शंबर लोकांचें आसा कितल्या दिसा कितल्या टायम म्हटल्यार जातलें आयज सांज मेरेन जाय आसलें हांव रमेश नायक अस्नोड्यां रावतां तुमची डिलीवरी आसा डिलीवरी आसात जाल्यार बरें पडटलें कितल्या टायम म्हणसर तुमी पाव शकता आमचो कार्यक्रम संक सुमार आसा सो तुमी साडेपांच म्हळ्यार पावल्यार चलता आनी ऑफर बीन कितें आसा प्रोमो कोड बीन नाजाल्यार स्वीगीर ऑर्डर करपा आसलो तुमका डायरेक्ट फोन केला ऑके एक दोनशे रुपया तरी कमी करात ओके डन